मूर्तिकार जो लोग हैं दो तीन प्रकार से मूर्ति बनाते हैं एक तो मिट्टी की मूर्ति बनती है और दूसरे में जे प्लास्टर ऑफ पेरिस की आती हैं वो बनती हैं और चीनी मिट्टी की बनती हैं तो हमारे क्षेत्र में जो मूर्ति बनती हैं वो मिट्टी की बनाई जाती हैं जो बहुत ही आकर्षित और बहुत ही सुंदर बनाई जाती हैं और उसमें जो वो मेहनत करते हैं कुम्हार लोग बहुत ई अलग ही प्रकार से उनकी मेहनत होती है पहले लकड़ी का पटला बनाते हैं फिर उसमें बाँस की अड्डी लगाते हैं और फिर उसको प्यार या भूसे से उसको कला है जिस प्रकार की मूर्ति बनाना उस प्रकार की ये आकृति बनाते हैं फिर जो मिट्टी लाते हैं जो उसको छानकर और उसको पानी में मिलाकर और फिर तैयार करके और फिर उसको लेप चढ़ाते हैं तो एक प्रकार का लेप चढ़ाते हैं फिर एवं सूखने के बाद फिर दूसरे प्रकार का लेप चढ़ाते हैं फिर तीसरे प्रकार का लेप चढ़ाते हैं और इस प्रकार से वो मूर्ति की जो आकृति बन जा आकृति बन जाती है और जो चेहरे का जो और हाथों की जो डिज़ाइन है जो भी है वो देना है उसके अलग प्रकार से साँचे आते हैं तो वो उस प्रकार से फिर वो मूर्ति तैयार करते हैं और जिसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर और बहुत ही अच्छे अच्छे रंगों का इस्तेमाल करके वो मूर्ति तैयार करते हैं जो बहुत आकर्षित होती है और हमारे यहाँ जैसे नवरात्रि हुई गणपति जी हुई और भी जो हाथी पूजा हुई और जो भी वगैरह वगैरह पूजा होती है हिन्दू धर्म में उनमें बाज़ारों में बेची जाती और बहुत ही मैं उस समय बहुत ही आकर्षित होता हूँ होता हूँ वो जो कला है है ही और जो मैं भी उस कला को बहुत प्रभावित होता हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ कभी कभी तो उनके पास जाके अपना समय जो रहता है मैं देता हूँ जो हल